हँ हमरा रहै जे की कहै छै सोना चाँदी लैके कैसे भरी दै छियै हँ आ चाँदी हँ किछु करबै ने बेटी विवाहके छै करैके

कैसे लगेबै ओएह तनिक लैके हइ टीका बाली

आ गला बाला

हँ

कैसे लगैबै ठीक ठीक बोलबै तब ने जाए कऽ अयबै नहि तऽ भाड़ा घाट भए जेतै ओएह करै खातिर

कैसे बोललियै

आरो जे कहै छै एथी बाला सोना आ चाँदी हँ ओ दाम ठीक ठीक लगैबै

किए बेटी अपनहियोके होत घरमे छै किछु अथी कैरि देबै केना कऽ गरीब आदमी सब बेटी बेटा विवाह करतै हूँ खरीद कऽ लाबै छियै छै ओतहु सब से किछु कम करबै दाम हँ अच्छे कोइ बात नहि ठीक